अह हेलौ आं थामजि खालारखालि मानास सेरफांआव बेरायनो थांहांदोंमोन नों नोंथाङा ओ थामजि खालारखालि बै जायगायाव थांनो हागोनना थां थाङोब्ला बेसेबां रां नांगोन जोङो गासै साथाम जागोन